وعلیکم السّلام جی میم مجھے اسکول میں چُھٹی کے لیے بات کرنی تھی آپ سے بچے کی چُھٹی کی سر بچے کا نام حمزہ ہے وہ تھرڈ کلاس میں حمزہ جی مجھے چُھٹی میرے بچے کو جانا ہے کہیں شادی ہے اصل میں اِس لیے چاہیے جی جی تو اگزام ابھی ٹائم ہے نا تین یا سات اگزام ہے اکتوبر میں کرلیں گے اِنشاء اللہ جی جی اور سلیبس تو اُن کا کمپلیٹ ہو رکھا ہے تھوڑا جی اور جو بچا ہے وہ ہم کرا لیں گے گھر پہ اُن کا جی جی ہاں بالکل صحیح بات ہے ہمیں بھی ایسے ہی لگا تھا کہ بچے کا لوز ہوگا پر تھوڑا کلوز ہے نہ اِس لیے جانا پڑ رہا ہے دو مطلب ایسے نہیں ہوتا تو ہم خود ہی نہیں جاتے جی دہلی سے باہر ہیں

جی اور اپلکیشن دینا دینا پڑے گا اسکول میں اچھا اچھا بچے کا بھی سائن چاہیے اوکے ٹھیک ہے اوکے